ہمارے علاقے كے اسپتال میں زچگی اور بچّوں كی دیكھ بھال كے سہولیات بہت اچّھے سے كی جاتی ہے یہاں كے اسپتال كا معاملہ بہت اچّھا رہتا ہے خاص طور پر جب كہ زچگی اور بچّوں كی دیكھ بھال كا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ دیكھنے كو ملتا ہے كہ یہاں پر بہت سارے امداد كی چیزیں ہوتی ہے اور اس كے علاوہ نوازدی بچّوں كے لیے بہت سارے سہولیات ہیں لیكن ان سب كے باوجود كچھ كمییوں كا بھی سامنا كرنا پڑتا ہے خاص طور پر غریب لوگوں كو یا پھر عام لوگوں كو تو ہمارے اسپتال كے لوگوں كو چاہیے كہ ان سارے چیزوں پر خاص توجہ كرے اور انہیں دور كریں تا كہ تمام لوگ اچّھے سے اچّھے فائدہ اٹھا سكیں